आंनि टाउन आरो सहराव आङो गारि मथरखौ साबसिन मोनो मानोना गारि मटरखौ जों हथादयै एबा इमारजिन्सियै माबा खामानि मावनो एबा बहाबा थांनांगौ गोनां जायोब्ला जोङो हथादयै टाउन सहरावहाय गारि मटरखौ मोन्नो हायो बिनिखायनो आङो जेरावबो सुबिदा मोन्नायखाय आङो आंनि टाउन एबा सहरावहाय गारि मटरखौनो साबसिन मोनो